आं ओरैनो थानाय समाव बायदि बायदि रोखोमै समखौ बारग' होयो जेरै आङो फुङाव सिखारनानै मबाइल नायनानै गेम गेलेनानै गोबां सम बारग' होयो आरो बेफोरनि मादाव आङो गेम गेलेनायजों लोगोसे माखासे न'फ्राव बिदा फंबाय बिनानावफोरजों गेलेनानैबो सम बारग' होयो आरो बेफोरजोंबो लोगोसे गोबां रोखोमनि माखासे गेलेग्राफोर गेलेनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बायदि बायदि रोखोमनि जेरै मारब'ल दैयाव दुगैनाय बायदि खेलाफोर बिफां गाखोनाय बायदि खेलाफोर गेलेनाय जायो आरो गामियाव जों बायदि बायदि रोखोमनि खेलाफोर गेलेनाय जायो जेरै पिटठु पिटठु गेलेनाय मारब'ल गेलेनाय साइकेल टायर नारनाय बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि गेमबो गेलेनाय जायो आरो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि जेरै लोगोफोरजों क्रिकेट बल फुटबल बास्केटबल बेडमिनटन बायदि बायदि खेलाफोर गेलेनाय जायो आं नैबेफ्राव बांसिन साबसिन गेलेनो मोजां मोनो खेलायानो जाबाय क्रिकेट क्रिकेटा जोंनि मोनसे हाग्रा हादोरनि मोनसे गेलेग्रा गेम बेफ्राव जोङो माखासे गेलेनानै माखासे मानसिफ्रा गोबां रोखोमै गावनि मुंखौ दिन्थिलांनो हादों जेरै भारत हादोरनि माखासे गेलेग्राफोरनि मुं जेरै विराट कहलि एम एस ध'नि मोनहा बेफोरजों बेसे गावनि आथिङाव गसंथानो एबा गावनि नामखौ फसंथानो हालांदों बेफोरजों बेसे गोबां रोखोमनि बायदि बायदि खेलाफोर मबाइल गेम गेलेनानै बायदि न'फ्राव ओरैनो थालाबायनानै आं बायदि बायदि रोखोमै आंनि समखौ हगार हरनो हायो